हेलो रांगलाले जी आज के लिए आपकी गाड़ी बुक थी न लेकिन काफ़ी देर हो गया आप निकल रहे थे अभी तक आए नहीं है लेट हो रहा जाने में कितने देर तक आ जाएंगे अच्छा अच्छा डीज़ल डाल रहें हैं कहाँ तक पहुँचे हैं अभी कहाँ पर डाल रहें हैं बस स्टैंड में हाँ ठीक है आप जल्दी से आ जाइए बटेरा चौकी में आइएगा है न रेलवे क्रॉसिंग के पास आ कर फोन कर लीजिएगा आप और थोड़ा जल्दी आ जाएँ प्लीज़